میں ایسے شخص کو جو گانا شروع کرنا چاہتا ہے اس کو یہی صلاحیت دوں گی کہ وہ جو گانے میں جس گانے میں جس دھن کے ساتھ اچھا ہونا چاہتا ہے اس میں بہتر ہونا چاہتا ہے وہ اس کو بار بار دہرائے بار بار گائے اس کی پریکٹس کرے ایک اچھا استاد اس چیز کے لیے وہ رکھے جو اس کو دھن کی گانے کی اور موسیقی کی اچھی صلاحیت اور اچھی سیکھ دے سکے اور اور اس کو یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے خاص کر گلے کا دھیان رکھے کیوں کہ گانا گانے کے لیے سب سے ضروری تو وہی ہوتا ہے جس سے کہ آواز کا زیادہ اچھا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی بے وجہ کی چیزیں جس طریقے سے کھٹی ٹھنڈی چیزیں نہ کھائے جس سے اس کا گلا خراب ہو اور وہ روز بروز یا دن میں ایک بار یا تین دن میں ایک بار وہ اپنے وہ غرارہ کرے لونگ یا گرم پانی سے وہ غرارہ کرے جس سے کہ اس کا گلا بہتر رہے اور اس کے گانے گانے کی صلاحیت اچھی ہو